اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اس زبان میں باتیں كرنا اور كسی كو كچھ سمجھانا ان كے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور ہمارے لوگوں كے بھی آسانی ہوتی ہے كہ ہم ان كو اردو زبان میں كچھ سمجھا رہیں سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے كہ وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور بہت ہوتا ہے كہ بہت لوگ انگلش ہندی بہت كچھ بولتے ہیں مگر سب سے مفید اور سب سے اچھی زبان اردو زبان ہے كیوںکہ جو سامنے والا ہے جو اس كو كچھ ہمیں سمجھانا ہے اگر ہم ایک دم ان سے ایک دم اچھے سے بو باتیں كریں اردو زبان میں بات كریں تو وہ اچھے سے سمجھتے ہیں ایک ایک ولڈ كے معنی وہ سمجھتے ہیں اور ان كو سمجھ میں بی آ جاتا ہے كہ ہم انہیں كیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ترنت اور اچھی زبان اچھی ہے اردو زبان بہت اچھی ہے اور بھی مطلب جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ ویسے بولتے ہیں اور ہم لوگ مطلب ہمارے مدرسے میں مطلب یہ سب سكھایا جاتا ہے اردو زبان میں باتیں كرنا اور اسكولوں میں بھی ایک سبزیكٹ اردو ہوتا ہی ہے ان كو بتایا جاتا ہے كہ اردو یہ پڑھیں سمجھیں اور سیكھیں اور زبان میں باتیں كرنا سیكھیں اردو زبان اچھی بہت اچھی زبان ہے دینیات وغیرہ میں بھی اردو زبان كی باتیں ہوتی